हमारे पंचायत में या हमारे ब्लॉक में चिकित्सा जो है गरीब लोगों लिए एक तो बहुत बड़ा अभिशाप है गरीब लोगों को पैसा के आभाव में जान तक गवां गवां बैठते हैं हमारे पंचायत में एक अच्छा से अच्छा एम्स जरुरी है या बड़ा हॉस्पिटल यहाँ सबसे बड़ा देख रहे है कि अभी जितना महिला लोग है उनको कैंसर की बीमारी ज़्यादा देख रहे है कि अभी हम क्षेत्र में बहुत जगह घूमे है देख रहे हैं कि यहाँ अच्छा से अच्छा डॉक्टर महिला डॉक्टर की बहुत कमी है हमारे पंचायत और क्लेम्पू ख़ास के कलेम्पू ब्लॉक में यहाँ अच्छा से अच्छा एक हॉस्पिटल की स्थापना होना बहुत ही इम्पोर्टेन्ट है

एक अच्छा से अच्छा हॉस्पिटल स्वास्थ्य केंद्र होना बहुत ही इम्पोर्टेन्ट है और अच्छा अनुभवी डॉक्टर नर्स ऑपरेशन की व्यवस्था अगर हो जाए और अभी प्रधानमंत्री के तहत जो पांच लाख का जो अभी चला है ये आयुष्मान भारत इसके तहत बहुत ही लोग की सुविधा मिल रहा है लेकिन बहुत लोगों को अभी तक बना नहीं है कार्ड जिसके कारण बहुत ही माता बहनों जितने है बहुत ऐसे हैं जो पैसा के आभाव में अपना जान गवां बैठ रहे है हम देख रहे इसलिए हम यही चाहते हैं कि हमारे पंचायत में एक अच्छा हॉस्पिटल हो और अच्छा अनुभवी डॉक्टर की व्यवस्था हो ताकि यहाँ की गरीब लोग जितने हैं गरीब लोगों का जान बचाया जा सके और हमारा स्वास्थ्य तो तब होना ही बहुत ही इम्पोर्टेन्ट है अच्छा है स्वास्थ्य अगर नहीं है तो सब कुछ बेकार है स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए तो हमें यही ये करेंगे की हमारे पंचायत में एक अच्छा स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना हो ताकि लोग का अच्छा से अच्छा स्वास्थ्य सुविधा अच्छा मुहैया हो